सोहर ओपे गीत गाती है सोहर गाती है फिर पूजा ओजा होता हवन होता है वो भी गीत गाती हूँ फिर जा जाती हूँ सब लोग सखी बटोरकर के छठ भुखती हूँ छठ पर जाती हूँ तो छठ पर गीत गाती हूँ छठ पा बहुत लोग जाते हैं गीत गाने हमहू भी जाती हूँ उसमें गाती हूँ क्यों गाऊँगी छठ का माता का बहुत गीत आता है गीत गाती हूँ

शादी पड़ता है जब शादी भा गीत गाती हूँ और शादी मठ मंगरा होता है मठ मंगरा पर गीत गाता है वो कुछ भी कौनो रस्म होता है तो भी गाना गाना जाएँ गाती हूँ मैं और जो सावन का महीना आता है हो वो सावन के महीने में गीत गाती है जलुआ सब जोहता है आँ कजरी कजरी भी गाती हूँ कजरी में गाना क्या होता है ये कजरी में गीत गाना बहुत होता है मगर गाने वाला कोई नहीं है थोड़ा मोड़ा हल्का मुल्का गा देती हूँ कजरी वला गीत भैया दूसरा गीत नहीं आता है बस यही वाला आता है वही गा देती हूँ हल्दी पर गाती हूँ हल्दी वल्दी पे जाती हूँ तो गा देती हूँ कजरी वाला गीत आती है मगर आत नहीं है कोई समय याद नहीं है और हल्दी पर जाती हूँ तो गा देती हूँ जो कुछ भी और जऊन आती हूँ तऊन गा देती हूँ हाँ गीत गीत गाना तो आते हैं मगर इस समय दिमाग में नहीं आ रहा है कौन गीत गाऍं गा देती हूँ जो कुछ भी या ऊ बोले तुम